हमारे क्षेत्र में कई सारे ऐसे परम्परिक त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जैसे कि होली दिवाली इनमें हमार शहरों में इतनी धूम और धड़ाम होत है कि लोगों को बज़ार में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती दिवाली के समय में लोग बाड़ी दूर दूर से हमारे शहर में दिवाली मनाने आते हैं यहाँ की दिवाली काफ़ी ख़ास होती है साथ ही होली के समय भी लोग बहुत दूर दूर से होली मनाने आते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र की होली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर अलग अलग गाँव में अलग अलग दिनों पर होली मनाई जाती है ऐसी पा ऐसी परंपरा है कि एक गाँव में एक दिन होली मनाई जाएगी फिर दूसरे गाँव में दूसरे दिन फिर तीसरे दिन ऐसे कर के महीने भर तक के हमारे क्षेत्र के गाँव में होली का त्यौहार चलता रहता है साथ ही हमारे यहाँ कई सारे ऐसे उत्सव होते हैं जिसमें बाहर बाहर से विदेशी सैलानी भी उनका हिस्सा बनने के लिए आते हैं जैसे बारहलिंग का मेला या शिवरात्रि के समय दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं जिसमें भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित की गई बारह शिवलिंग जो कि बारहलिंग के नाम से विख्यात है वहाँ पर बहुत बड़ा मेला पड़ता है लोग बाग उन वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम हो आयोजित किे जाते हैं जिसमें लोग बहुत दूर दूर से उनमें शामिल होने के लिए आते हैं साथ ही यहाँ पर मलाजपुर में एक मेला लगता है जिसमें साधु बाबू कि समाधि पर निशान चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर भूतों का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर अगर हर व्यक्ति के अंदर कोई भूत या किसी के द्वारा अगर उसे सताया जाता है तो वहाँ साधु बाबा की समाधि पर वो भूत आ कर माफ़ी मांग के चले जाता है लोग बाग इसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं हाँ हमारे उत्सवों में पर्यटक भी इन रिचुअल्स का इन त्यौहारों का हिस्सा बन सकते हैं साथ ही और काफ़ी आनंद प्राप्त कर सकते हैं